नमस्कार और जी जी सर हमारे पास मोबाइल की दुकान है कौनसा मोबाइल लेना है अरे ओप्पो है वीवो है फाइव जी है नोकिया है समसम है आपको कौनसा लेना है लावा है अच्छा लावा की चाहिए तीन हज़ार की है हाँ तीन हज़ार की है विबो है ट्वेंटी फाइव सेवन जी है हाँ हमारे यहाँ पर किश्त पर भी मोबाइल मिलती है

तीन हज़ार की है तो यह अगर आधा दोगे तो किश्त पर रहेगा आ आधा थोड़ा थोड़ा करके आपना भरना अच्छा और कुछ लेना है लेक्टॉप उप्टॉप सबकुछ है हमारे यहाँ पर बड़ी मॉल है बड़ी दुकान है दो मोबाइल चाहिए अच्छा बीस हज़ार लगेगा बढ़िया मोबाइल मिल जाएगा फाइव जी का बीस हज़ार लगेगा ठीक है अच्छा और कुछ देखना है एयर फूल लीड अच्छा ब्लूटूथ रे जो भी चार्जर और कुछ चाहिए तो और कुछ यहाँ पर बहुत कुछ मिलती है चीज़ें जो चाहिए बता देना सीम कार्ड भी चाहिए आधार लिए हो आधार लिए अपना

आधार कार्ड निकालिए तब दीजिए हमें लोन पर मोबाइल चाहिए तो आधार कार्ड लगेगा

और पैसे भी देंगे

और पैसा भी थोड़ा दोगे कि पूरा किश्त रहेगा

चलो ठीक है